मूंखे बाग़बानी करण में ॾाढो शौक़ु थींदो आहे मां पंहिंजे बाग़बान में पौधा ऐं बेलू उगायूं लगायूं आहिनि ऐं जंहिं में मनी प्लांट अपराजिता ऐं चमेलीअ जो जी पेल बेल लगाई आहे ऐ गुलु फुलु जीअं सौदा बहार जो गमलो हिनजो गुलाब जो गमलो तुलसी माता जो गमलो केले जो केलीअ जो ऐं विद्याराणीअ जो पथर चटा जो पौधा लॻाइनि ॿिया बि ॾाढा मां पौधा लगाया आहिनि जंहिंजो गुलु फुलु पिला गुलु ॻाढ़ा गुलु सभु लॻाईंदी आहियां मां मूंखे ॾाढो शौक़ु आहे पत पौधा लॻाइण जो ऐं घर में बेल जीअं लटकियूं पियूं हुजनि त सूंहं कंदियूं आहिनि